बिहार में किस जगह पर है सर मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में ट्राफिक सर क्या बता सकते हैँ यहाँ का ट्राफि यहाँ का नियम ही ग़लत है यहाँ पर ना कन्सटेबल कोई ध्यान ही नहीं देता है ट्राफिक में तो हम क्या कर सकते हैँ ना यहाँ पर ट्राफिक को कोई भैलू देता है तो है लेकिन सरकार भी क्या कुछ कर रही है भैलू यहाँ पर इंसान देता ही नहीं यहाँ का ट्राफिक का हम क्या कर सकते हैँ कितना हम कितना देखेंगे पब्लिक हमारी बात ही नहीं मान रही है पब्लिक हमारी बात ही नहीं मान रही है तो क्या करें हम अब क़ानून हमारे हाथ में थोड़ी है क़ानून तो है ऊपर वहाँ हम से जो हाइवे है उसके ऊपर में है ना क़ानून हमको कन्सटेबल हमको जो बोलेगा हम वही करेंगे ना और हमको बोलने से थोड़ी कुछ होगा जनता लोग बोलेंगे तभी होगा हमारे बोलने से कुछ थोड़ी हो सकता है ऊपर से हमको जो ऑर्डर आएगा हम वही करेंगे ना पब्लिक मेरे को जो पब्लिक तुम मेरे को बोलने से क्या होगा पब्लिक एकजूट हो कर के जाएगी कंस्टेबल के पास जिसके पास उसके पास जाएगा उससे बातचीत करके अपना ये करेगा या तो पुलिस नेम के साथ ट्राफिक मैन पहली बात तो भाई ट्राफिक जानता लोग को देखना चाहिए जो ट्राफिक है ख़ुद की अपनी ट्राफिक में ऐसे अपने ख़ुद हेलमेट वग़ैरह सब लगा के चलेँ ट्राफिक में और ट्राफिक वह भैलू ट्राफिक का भैलू वह ख़ुद नहीं देते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें तो उसको पैसा रखने के लिए कौन बोलता है पैसा तो वो ख़ुद अपने मर्ज़ी से देती है बचने के लिए उनका चलान तो कटेगा ही ना और ना हेलमेट पहन के आएगा ना ट्राफिक का भैलू करेँगे तो चलान तो कटेगा ही वह घूस थोड़ी ले रहा वह तो उन्ने वह अपना पालन कर रहा है ट्राफिक है वह पब्लिक नहीं कर रही है पालन तो इसमें हम क्या कर सकते हैँ पब्लिक को समझना चाहिए ना पब्लिक को जब पब्लिक के लिए पब्लिक के लिए हम कर रहें और पब्लिक है सो पब्लिक समझती नहीं है नहीं नहीं वह मैं आपकी आपकी बात मैं समझता हूँ सर लेकिन पब्लिक को भी समझना चाहिए जो ट्राफिक नियम से ट्राफिक का पालन अगर करेंगे नियम से तो ट्राफिक क्यों लगेगा ट्राफिक क्यों लगेगी पब्लिक वह करता ही नहीं क्या करे कंस्टेबल को और हमारा उसमें थोड़ी दोष है हमको ऊपर से जो ऑर्डर आएगा हम वही करेंगे हमको बोलेँगे उसे जो हेलमेट पहन के नहीं आया जूता पेन के नहीं आया लाइसेंस चेक करो वह सब तो चेक करेंगे ही ठीक है आइए आइए ठीक है